یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اونچی اونچی اونچائیاں چھو رہا ہے ان سب ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اردو زبان کو اونچائیاں اور ایک پہچان جو کھو گئی تھی وہ جو کھو گئی تھی وہ آج اپنے ایک مقام پر ہے پہلے بڑے بڑے شاعر کے کلام پڑھنے کے لیے اور لائبریری یا پرانے لوگوں سے بات کرنی پڑتی تھی یا پرانے ذخیرے ڈھونڈنے پڑتے تھے لیکن آج انٹرنیٹ پہ آپ گوگل پر جاؤ گے تو آپ کسی بھی شاعر کا کو دیکھنے کے لیے ان کی باتیں سننے کے لیے پڑھنے کے لیے آسان آپ آسانی سے آپ ان کو ان کا آپ سرچ مارو گے ان کو تو ان کے بارے میں سب کچھ آ جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے آج ٹیکنالوجی کا استعمال کر کر اپنے اسپیچیز اور پروجیکٹ میں اردو کا استعمال کرتے ہیں وہ بڑے بڑے لفظوں کا استعمال کر کر کر رہے ہیں اور شاعری کر رہے ہیں اردو زبان میں اردو زبان اب صرف ایک پراپر اردو جاننے والے کے لیے نہیں ہیں وہ اب بلکہ پورے ملک کی اونچائیاں چھو رہی ہے چاہے اردو ہماری ماتر بھاشا نہیں ہے لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے